तव्हां मूंखे पंहिंजे बारे बारे में कुझु ॼाण ॾियो हा छो न तव्हां तोखे मां पंहिंजी बचपन खां वठी हेमहिल ताणी जीवन गाथा ॿुधाईंदुमि असां पाण में टे भाउर ऐं ॿ भेनर हुआसीं असांजा मम्मी पप्पा बचपन में असांखे ॾाढो सुठे सां पालियुनि पोसियुनि पढ़ाउनि लिखायुनि वरी हिकिड़े ॾींहुं असांजे पापा मथे हली विया त असां उन खां पोइ पाण ई सभु ज़िमेदारियूं पाण संभालियूसीं असां पंहिंजे घर में रही करे थोरी महिनत करे ऐं पंहिंजे पाण खे संभाले वतोसि कंहिं असांजी कोई मदद न कई पर फ़िर बि असां पाण खे संभाले वरितोसीं ऐं मां कुझु सालनि ताणी ॿाहिर बि हली वियुमि जेसां मां कुझु पाण ठही करे आयुमि उन खां पोइ अची करे मां पंहिंजे लाइ सभु कुझु ठाहियोसीं